ہماری ریاست بہار کے تعلیمی نظام میں اردو زبان ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اس وقت اس کا رول بہت ہی زیادہ بڑھا ہوا ہے خاص طور پر اردو بولنے والی آبادی میں اس کا اہم رول ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اردو بہار کی دوسری سرکاری زبان ہے جس سے اس کی تعلیمی اہمیت مزید بڑھ بڑھ جاتی ہے یہاں اردو زبان کے کردار اور اس کے رول پر بھی تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں انیس سو نواسی میں بہار حکومت نے اردو زبان کو ریاست کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا جس سے اس کی تعلیمی اداروں میں استعمال اور تدریس کی راہ تیار ہوئی بہار میں کئی سرکاری اور پراویٹ تعلیمی ادارے ہیں جہاں اردو زبان میں تعلیم دی جاتی ہے ان اداروں میں اردو میڈیم اسکول شامل ہے جو بنیادی سے لے کر ثانوی تک کی تعلیم اردو میں فراہم کرتے ہیں ریاست میں اردو زبان کے اساتذہ کی تقریری کی بات کریں تو ریاست میں اردو زبان کے اساتذہ کی تقریری اور ترتیب کے لیے خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ اردو تعلیم کو معیاری بنایا جا سکے بہار میں اردو زبان میں ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا انعقاد بھی ہوتا رہتا ہے یہاں مشاعرے بھی خوب ہوتے ہیں جو زبان کی ترقی اور فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ریاست بہار میں اردو زبان کو تعلیمی نظام میں ایک مؤثر مقام حاصل ہے جو نہ صرف زبان کی بقا بلکہ اس کی ترقی کے لیے بھی اہم ہے